म्हजो दिनक्रम योगाचे दोन प्रकार कपालभाती आनी अनुलोम विलोम ये ये करून सुरवात जाता एक अर्धा तास सुमार हांव तें करता आनी ताच्या नंतर हांव स्विमीगांक वता स्विमिंग जवळ जवळ गेली वीस वर्सा आमी नित्य सकाळीं स ते सात एक वर करतात आनी म्हाका जाल्यार पर्सनली स्विमिंग इतले आवडटा की तातूंत एक नेचूरल ते आय डोन्ट नो योगा खातीर म्हणूया किंवा हे बट हांव जस्ट फ्लोट जाता उदकांत इनफेक्ट कांयच ये कर नासतना हांव जस्ट उबो सुद्दां रावतां उदकान म्हणजे बुडनासतना त्या दृश्टीन हांव आताच्या ह्या पिढीक तर सागूंक शकता की तेंका जर वेळ मेळटा जायत जाल्यार तांच्यानी अवश्य अर्धा तास किंवा एक तास स्विमींग करचें कारण स्विमींगा सारको एक्जरायज ना आनी तांतून सगळें तुजे शरीर सामकें निरोगी उरता